जंहिं जंहिं माण्हू आउटडोर गेम खेलींदा आहिनि त गेम खेॾण खां माण्हू एक्टिव थींदा आहिनि त उनजी ॾींहं जी थकान मिटी वेंदी आहे या उन्हनि जी बॉडी हिकदम फिट रहंदी आहे त उन्हनि खे वधीक आनंद ईंदो आहे जीअं क्रिकेट थी वियो क्रिकेट पुरुष ला वधीक सुठो गेम आहे त उन्हनि खे उहे क्रिकेट खेॾण में वधीक आनंद ईंदो आ्हे ऐं उन्हनि जी बॉडी बि फिट हूंदी आहे केरु केरु ॿारु त सॼो ॾींहुं आउटडोर गेम खेॾंदो आहे त हुन जी बि बॉडी ताक़ी हुननि खे कुझु वधीक काई बीमारी कोन लॻंदी आहे की उहे ॿार गेम खेॾंदा आहिनि त हुन खे वधीक बीमारी कोन थींदी आ्हे हुननि जी बॉडी एक्टिव थींदी आहे औरि फिट थींदी आहे त हुननि खे एॾी कोई परेशानी खां सामिनो कोन थो करिणो पए बाक़ी त गेम खेॾण सां वक़्त हुननि जी पंहिंजी सिहत जो वधीक ध्यान ॾियणो खपे कहिड़ी इंजरी न थी वञे बाक़ी त इहा आहे गेम वधीक सुठो आहे